मोबाइल से अगर फोटो घिचेलै तऽ ओ नीक नहि आबै हइ कैमरा से फोटो घिचेली तऽ बहुत बढ़िआँ रहै छै नीक रहै छै ओहि से फोटो भी बढ़िआँ बनै हइ आओर मोबाइलके फोटो तऽ ओतेक अच्छा नहि रहै छै कैमराके बनैली तऽ अच्छा रहै हइ आओर आओर मोबाइल से फोटो घिचबै छी तऽ ओ बढ़िआँ नहि रहै छै कैमराके फोटो घिचैली तऽ नीक आबै हइ